हम के एस कॉलेज दरभङ्गामे पढ़ै छी तऽ ओहिके बारेमे हम किछु कहैलए चाहै छी ओकर बगीचा तगीचा बड़ नीक लगैए ओतुका मास्टरसभ हमरा बड़ नीक लगैए पढ़ाइमे ओहि इसकुलमे हमरा बड़ नीक लगैए ओतुका जे भाव विचारसब छै से हमरा बड़ नीक लगैए दोस्त मित्रसभ सबकिछु नीक लगैए विश्वविद्यालय ओ विश्वविद्यालय बहुत हमरा नीक लगैए के एस कॉलेज हम हमरा हम दुइ सालसँ पढ़ाइ करै छी तऽ ओहिमे हमरा बड़ नीक लगैए ओतऽ हमरा कोनो चीजके दिक्कत नहि होइए ओहिमे हमरा बड़ नीक लागि लागि रहल अइ आओर ई कौलेजो हमरा बड़ नीक लगैए विश्वविद्यालय ओ विश्वविद्यालय जे बहुत नीक हमरा लगैए दुइ हजार तेइसमे हम ओहिमे भर्ती भेल छलहुँ तऽ ओ नीक विश्वविद्यालयय छै ओहिके ओहिमे हमरा बड़ नीक लगैए ओ ओतऽ हमरा पढ़ाइ करैमे बड़ नीक लगैए एतेक जे हम पढ़ाइ कएलहुँ कतहु तऽ कतहु हमरा नीक नहि लागल लेकिन ओहि विश्वविद्यालयमे हमरा बड़ नीक लागल के एस कॉलेज दरभङ्गामे हमरा नीक पढ़ाइ करैमे नीक लगैए ताहिकेबाद ओतुका जे संस्थान छै से बड़ नीक लगैए मास्टरसभ जे छथिन ओतुका हमरा बड़ नीक लगैए ओ मास्टरसभ हमरा बहुत समझाबै छथि कतहु हमरा गलती होइए तऽ ओतऽ हमरा ओ बढ़िआँसँ समझा दै छथि हमरा कोनो चीजके ओतऽ पढ़ाइमे दिक्कत नहि होइए ताहिके बाद जे हमरा ओ ओतुका जे संस्थान लगैए शिक्षा लगैए से हमरा बड़ नीक लगैए ओतुका हमरा कोनो दिक्कत या कोनो बे बेबस्था हमरा बड़ नीक लगैए दिक्कत तऽ लगबे नहि करैए ताहिकेबाद ओतुका जे फीससब छै या परीक्षा फीस या कोनो फीस ओतुका ओ कम दाममे भऽ जाइ छै तऽ ओतुका हमरा कॉलेज बड़ नीक लगैए विश्वविद्यालय हमरा ओतुका बड़ नीक लगैए ताहिके बाद ई जे मधुबनी जिला तक या मुजफ्फरपुर कतौको कॉलेजसब जे छै तऽ ओहिसबसँ हमरा बड़ नीक लगैए